हमरा आओरके आब मैथिलिए भाषामे बोलै छिए माइबाप सभ बोलले आएले रहै तब ओहिना हमरो आओरके बोलै छिए तऽ इएह भाषा नीक लागै छै सब गाममे सभके भाषा अलग अलग छै तऽ हमरा आओरके इएह मैथिलिए भाषा सबदिना बोलि अएलिए यऽ तऽ दोसर भाषा नहि बोलै छिए दोसर गाममे बोलै छै सभके एरिआ अलग अलग छै सभके भाषा अलग अलग छै हमरा आओरके मैथिलिए भाषामे बोलै छिए रहै छिए नीक लागै छै इएहसब तऽ हमराके इएह भाषा बढ़िआँ लागै छै दोसर भाषा हमरा आओरके जल्दी समझबो नहि करै छिए मैथिलीमे जे बोलै छै तऽ ओकर समझि जाइ छिए